हैलो में तुं'दी स्टूडेंट बोलै'नी आं विशाली डोगरा ते में बीमार ही ते क्लासा च नेईं आई तुसें शॉर्टेज कड्ढी ओड़ी में ते पेपर बी देने न में बीमार ही तां नेईं आई ऐप्लिकेशन भेजने दा ध्यान नी रेहा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ धन्नबाद